میں نے ایک کولر خریدا جو بہت اچھا نکلا کولر کی ہوا بہت ٹھنڈی اور تازہ ہے گرمی میں سکون ملتا ہے بجلی کی کھپت کم ہے اس لیے یہ بجٹ فرینڈلی ہے پانی آسانی سے ریفل ہو جاتا ہے اور لمما وقت چلتا ہے ڈیزائن ماڈرن ہے اور کمرے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے کولنگ آؤٹ پٹ بہت اچھی ہے پورے کمرے میں برابر ٹھنڈک ملتی ہے موٹر پاورفل ہے لیکن آواز کم ہے اس لیے نیند میں خلل نہیں پڑتا قیمت کے لحاظ سے یہ زبردست پروڈکٹ ہے ویلیو فار منی